आमी अशीं शिकपाक वयतालीं पयलीं ल्हान आसतना अशीं सगळीं एक बरोबर शिकतालीं आमी फ्रेंडां मैत्रिणी आनी अशीं सर किदें शिकयतां शिकयतालें पूण अशें आमी हें हाडिनाशिल्लीं खबरापत्र तशी हाडिनाशिल्लीं मुद्दम अशें हाडून जें वाचपा वोचनाशिल्लें कितें आमी शाळेंत कितें शिकयतालें तें आमी शिकतालीं तें चड हाडून आमी आमी वाचूं वोसनाशिल्ली कितें शिकयता तितलें शिकयतालें आनी मागीर आमी चड घरा आसतालीं किदें अभ्यास सरान किदें शिकयतां शिकयलीं वो तितलें वाचलें आसा आमी तशीं खोबरापत्र तशें आमी चड हाडूं वसनाशिल्लीं मुद्दम